एक बार न हमरासे दशहराके शुभ अवसर पर हमरा बहुत लोकके खाना बनबयके मौका मिलल रहै मिलल रहै ऐसे तऽ हम सत्रहसँ अठारह बीस तक आदमीके तीस तक आदमी तकके खाना बनेनय रहियै लेकिन ओहि बेर जे मौका मिलल दश दिन लगातार मिलल लगातार मिलल तऽ हम खाना बनाइके बड़ा खुशीसँ खिलेलहुँ खुशीसँ खिलेलहुँ चावल दाल सब्जी रोटी कभी कभी मिक्सर सब्जी बनाइ दियै कभी कभी फ्राईबला सब्जी बनाइ दियै कभी कभी छौंकिके बनाइ दियै बड़ा खुशी होइत रहै खाइमे रातिमे रोटी दलिया खिलाबैत रहि कहिओ कहिओ देखियै कि से हमरा शॉर्टकटमे बनाना छै आओर पूजा करयले भी जाना छै तऽ ओहि दिन कि करियै इकठ्ठा चावल बनाइ दियै ढ़ेरके आओर उपरसँ फुलौरि भात बनाइ दियै फुलौरि भात बनेइयै तऽ जल्दी बनि जाइ फुलौरि छौंकि दियै रस दय दियै मसाला वस्सला दइके बड़ा निक लागैत रहय खाइमे उपरसँ दही चलबाय दियै सभ लोक खाइत रहै रहे ओहो बेर एक एक दिनमे लोकके चालिस आदमीके खिलेलियै रऽ बहुत अच्छा लागैत रहै खिलाबयमे ओकर बाद एक बेर आओर मौका मिलल हमरा नेतासभ आयल रहय नेतासभ ऐट एंड मे आयल कहलक कि खाना यही चलते जुगाड़ तुरत मछली चावलके करलहुँ जल्दीमे बनेलहुँ बनाकऽ अपन चूल्हा पर बनेलहुँ गैस पर नहि गैस पर नहि पार लगतियै ढ़ेर खाना बनाना रहय तऽ बनेलियै पचास आदमीके खाना बनेलियै तीन बेर चावल बनेलियै दू बार मछली बनेलियै तब होइले तब जाके सभ नेतासभ खेलक रहय आओर पुलिस दरोगासभ सभ रहय एम पी रहय एम एल ए आयल रहय इसभ आयल रहय घुमि फिरके एतयसँ गेलय हमरा दरवाजा पर समारोह रखले रहय लेकिन कहलियै किआ भूखल जेतय थोड़ासँ मेहनते नहि लागले तऽ मेहनत लागले लागले करि लेलियै सभके खिला देलियै सभ खुश भए गेलय हँ ई भेलय खिलेलियै तऽ खुश रहय सभ नहि सभसँ अभी भी मिलैत छियै तऽ ओसभ बड़ा खुश होइत छै देखिके प्रणाम पाँती होइत छै हाल समाचार पूछैत छै बड़ा निक लगलय हमरा ई बात